हलो वैश्नव होटल मूंखे खाधे जो आडर ॾियणो आहे तव्हां वटि छा छा आहे अच्छा तव्हां मुंहिंजे लाइ बिहु भुॻा बसरु आनियूं भुॻा चांवर पापड़ खटायणु फुल्का ऐं ॿियो तव्हां वटि छा छा मौजूदु आहे जंहिंमां उनमें तव्हां खे सुठो लॻे उहो पिणु मोकिलिंदा मूंखे पंजनि ॼणनि जी रोटी मोकिलिजो तव्हां जो बिल घणो थियो हज़ारु वधीक न आहे कुझु त डिस्काउंट ॾियो ठीकु आहे नौ सौ रुपिया मां तव्हां खे मोकिले छॾींदमि महिरबानी